मोनसे गाब सावगारि आखिनो थाखाय आं बांसिन सिनारि सिनारिफोर मिथिंगा बेफोरखौ आं बा माबा नोजोर बे नोजोरै आं आखियो जेरै आं आखिगोनबा जेरै आङो हाजो हाला दाउ बिरनायफोर बिफां लायफां दै बोहैनाय आरो न' न' फिसा फिसाफोर आरो जिब जुनारफोर जिब जुनारफोर बेफोरखौ आखिगोन आरो बे न' खाथिनि न' न' न'खौ जेराव बानायगोन मानि सिनारियाव बे खाथियाव आङो दैखर बानायगोन दैखर बा दमखलफोर बानायगोन आरो बे न' खाथिनि माबायावबो ओरै फिसा फिसा पुलनि सिनारिफोर आखिना होगोन आरो आरो आरो खाथि खाला बे न' खाथि खालानो आङो बिफां लाइफां बेफोरनि महर होगोन आरो बे माबायाव बे सावगारियाव बेनोसै